जहाँ तक दुनिआँमे कतहु घुमयके मौका भेटए तऽ कतय जाएब कियाक जाएब ई प्रश्न बिल्कुल जायज छै एहि दुआरे जे सभकेँ अपन अपन सन्दर्भ आओर आवश्यकता जरूरत छनि जे किनका कोन चीजमे मोन लागैत छनि केओ पर्यटनके दृष्टिकेँ प्राथमिकता दैत छनि किओ परिवारकेँ प्राथिमिकता दैत छथि जे परिवारक बीचमे जे परिवारके स्वरूप छै आ परिवारके स्वरूपके मतलब ई नहि छै जे पति पत्नी बच्चा परिवारके स्वरूप बहुत बिसग छै जाहिमे पति पत्नीके आलावा माय बाप चाचा चाची काका काकी आदि जे भी सँयुक्त परिवार श्रोत छै ओकरा सान्निध्यमे रहयके मौका भेटैत छै एक दोसरके पहचानैके एक दोसरके सहयोग करैके ई मौका भेटैत छै अपन अपन ई विचार भए सकैत छै जे कतय जायब किया जायब कियो बाहर जाइत छथि हिल स्टेशनपर कियो पैघ पैघ सिटी तरफ किओ दोसर आन देश लेकिन हम कहब जे परिवारकेँ बेसी समय देल जाय जाहिमे एक दोसरकेँ हर चीजकेँ तुलनात्मक रूपसँ देखल जेतै आओर ओहिमे एक दोसरके हित पूर्ति सेहो जरिया बनतनि